हलो हलो जय झूलेलाल जी मैडम हा जी मैडम इहो भूमी गोल्ड फ़ाइनेस कंपनी आहे मां तव्हांजी कीअं मदद थी करे सघां जी जी जी

जी जी जी जी जी जी जी मैम हा जी हा तव्हां जी जी मैडम माना तव्हां हाणे पंहिंजो इहो म्युचुअल फ़ंड क्लोस था करण चाहियो ऐं रीफंड जो गोल्ड वापसि वठणु चाहियो जी जी मैडम हा जी जी मैडम बिल्कुलु तव्हांजो गोल्ड वापसि मिली वेंदो पर हिन में छा आहे मैडम हिकिड़ो प्रोसिज़र हूंदो आहे तव्हां पंहिंजो हिक मिंट लाइ अकाउंट नंबर ॾियो अगरि त मां कंप्युटर सिस्टम में थोरो चेक करे वठां की तव्हांजी केतिरी पेमेंट बाक़ी आहे केतिरी पेमेंट पेई अथव जी मैडम जी जी जी जी

हा हा जी मैडम जी मैडम हिक मिंट सिर्फ़ु तव्हां होल्ड कंदा त मां सिस्टम में चेक कयां थी पेई हा जी जी मैडम असांजे सिस्टम जे हिसाबु सां तव्हांजे रिकॉड जे हिसाबु सां तव्हां पंजे लखे जो लोन खयो आहे राइट त तव्हांजा हाणे टोटल ॿ लख पे करे चुका आयो हाणे तव्हांजा टे लख बाक़ी आहिनि त हुन जे अगेंस्ट में अगरि तव्हां खणो था त तव्हांजो इंट्रस कटे ऐं असां तव्हांखे तव्हांजो गोल्ड वापसि ॾेई छॾींदासीं पर पेमेंट पहिरों तव्हांखे क्लीअर करिणी पवंदी न मैडम ॾिसो जी जी हिकु मिंट तरीक़ो छा थींदो आहे मैडम की आइन असांखे आइन इंट्रस कटिणो पवंदो आहे जेतिरो तव्हांजो मुल हिसाबु सां हुनजे मथां कुझु कुझु टका जीअं तव्हांजो पहिरें साल में ॾह टका व्याज हुओ त जीअं जीअं मुल जो आहे अमाउंट उहा घटि थी वेंदी आहे त तव्हांजो व्याज घटि थींदो वेंदो आहे पहिरों छा आहे की वॾो मुल ऐं व्याज वॾो ऐं जीअं जीअं मुल नंढो थींदो वेंदो आहे त व्याज भी नंढो थींदो वेंदो आहे अचो ठीकु आहे हिक भेरो अचो पुरो प्रोसिज़र असां तव्हांखे समुझायूं था तव्हांजा व्याज घणा थियव मुल घणा थियव पोइ तव्हांखे क्लीअर थिए त तव्हांजो सोन तव्हांजे हथ में अची वेंदो

जी बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे तव्हां अचो ऐं तव्हां खां असां मेनेजर साहिब जी मिटींग रखायूं था तव्हां आरामु सां समुझी वठो त तव्हांखे जीअं सही लॻे तव्हांखे अगरि छॾाइणो अथव की न अञा अॻिते करिणो अथव जीअं तव्हांजी इच्छा असां तव्हां सां गॾु आहियूं जी जी जी जी जी हा हा जी मैडम ठीकु आहे हा तव्हां अचो जय झूलेलाल